जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो सारीका गुरनानी आहे ड्रॉइंग करण में सभिनीनि खां मुश्किलु थींदो आहे पंहिंजे ध्यान खे केंद्रित करणु असांखे ड्रॉइंग करण महिल पंहिंजे सॼे ध्यानु पंहिंजे विषय ते ॾियणु खपे न त असांजी ड्रॉइंग ख़राब थी सघे थी हिन करे मां इन ॻाल्हि जो पुरो ध्यानु रखंदी आहियां मूं मां हिननि जे लाइ ध्यान जी कसरत बि कंदी आहियां हिन करे मुंहिंजी ड्रॉइंग सुठी थींदी आहे जय झूलेलाल